हैल्लो हैल्लो एह् बैट लैना हा तुंदे कोला अच्छा केह्ड़ी लकड़ी लाई दी ऐ दरैंक दी लाई दी ऐ जां केह्दी लकड़ी लाई दी ऐ तरोड़ दी लकड़ी लाई दी ऐ किन्ने किन्ने दा पंज सौ बड़ा मैंह्गा ऐ नेईं पंज सौ नेईं ऐ मेरे कोल बड़ा मैंह्गा ऐ में दो सौ देना ते फिर आनियां दिक्खना नेईं मेरे कोल